पहिरें असां भाड़े जे घर में रहंदा हुआसीं त मां ॾाढी महिनत करे पंहिंजो घरु ठाहियो पंहिंजो घरु वरितो पंहिंजे माउ पीउ खे सुखी कयो इनकरे मूंखे पंहिंजे मथा ॾाढो फ़ख़्रु आहे